आमच्या वाठारांत एक लागींच म्हाविद्यालय आसा तें म्हणजें गव्हर्मेंट कॉलेज खांडोळा आनी ह्या कॉलेजींत आमच्या कुटुंबांतलीं चडशीं जाणां शिकलां जे म्हजी पयलीं व्हडली भयण आसा ती थंयच वयताली आनी म्हाजो धाकटो भाव जो आसा तो सुद्दां थंयच शिकला तशेंच थंय सगळें शिकता आर्ट्स कॉमर्स साइंस आनी तशेच आतां वेग वेगळे कोर्स आसा एम बी ए एम एस सी ते कोर्स सुद्दां ते कॉलेजींत सुरवात जाल्या सुरू जाला तशेंच म्हजी जी भयण आसा ती कॉमर्स शिकताली थंय आनी भाव जो आसा तो आर्ट्स शिकतालो आनी हांव सुद्दां थंयच शिकलां आनी हांवें बी आर्ट्स घेतलेलें